जोंहाथ' दा न'खराव जि सङो बेखौनो जायो बासि बासा गैया बेनिफ्राय संख्रि बानलु गैयाबानो जाया जोंहा मस्ला मस्लि गासिबो होजोब्बासो जायो जा गथ' ग'थाय बानलु जाजोबखायो जोंहा गासिबो आरो ओंख्रि अनलाफोर सङोबा बेदरफोरखौ थावजों एसे एवबाय आरो ओमफ्राय दै होबाय खारै फाग जाजासे दुनदिया मस्ला मस्लि होबाय संबाय जाबाय आरो पाजा फुजा एसे ओरैनो दंबा एवबाय एवनानै ओमफ्राय जाबाय आरो बेयावबो बानलु गोसा मस्ला मस्लि ज्रोम होबाय जाबाय

साम'खौ साम'आ सोमबाय दाखोन गारबाय रुबाय जावले जावले हुनांगौ ओमफ्राय जायाखै जायाखै साबफा खोरदैफोरजों गोखैफोरजों फुख'नांगौ मनायाव सोनानै थिक हुनांगौ आरो जगल जगल हुदो गुफुर जाबाथाय सोमना दोनलायबाय संनो लागायाव ओमफ्राय सुस्र'बाय ओमफ्राय सुस्र'नानै सोमनानै दसे रुद'बबाय रुद'बनानै ओमफ्राय स्र' लख'बबाय जिनिरा साफा ग'बाय ओमफ्राय संबाय साम'जों सबायजों थाव होनानै एसे एवस्रोबाय ओमफ्राय एवस्रोनानै साम'आ माबाया स'बाया रुइबाथाय खारै होना होबाय होनबानो आराम जाबाय आरो ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौबाय मस्लाया गरम म'स्ला ओमफ्राय बै लं ओमफ्राय दंफां बिगुर माबा माबि दंना जाथि जालुग ओमफ्राय बिखौ होयो हाइजें बिदि होयो बेनिफ्राय बेनो जाबाय आरो मैथायालाय नाखौ एवफ्रामना दोनग्रोबाय नाखौ एवफ्रामनानै ओमफ्राय मैथाखौ संबाय ओमफ्राय मैथा दोलो दोलो गेब्लेबाथाय ओमफ्राय दै होबाय ओमफ्राय गोदौबाथाय नाखौ होबाय बोराया सोबखौनो जाजोबो बासिनाय गैया बोराया जोंना थास' बिबारखौल' जाया थास' बेदर बिसं बिफां बेखौ जाजोबो संनाया सङो मोजाङैनो फाग जायाबा आंनो जाया ओंख्रिखौ गोथावानो सङो संनायालाय दिनै दिनै दा आङो मुला बेदरखौ संनो नागेरदों दाव बेदर दंबावो एसे फाजा एवनो नागेरदां